अह आदा केस रां होनो हागोन न बेसे जाखो आदा आंना पाटसालानिफ्राय फैदोंमोन लोखि बाजारसे दाइनजि आंनाव माने नै खुस्रा गैयामोन बाजौ रांसो दं जागोन न' खुस्रा खुस्रा गैया उम दे